جی ہاں ایک کتاب ہے اذا ھبت ریح الایمان ابوالحسن علی حسنی الندوی کی کتاب ہے یہ اصل شاہ ولی اللہ دہلوی کی حیات پر مبنی ہے اس کتاب میں حضرت مولانا ابوالحسن علی حسنی الندوی نے شاہ ولی اللہ کی زندگی کو بیان کیا ہے اور ان کے وہ کارنامے اور وہ اجتہاد کو بیان کیا ہے جو انہوں نے اس ملک کے لیے ہندوستان کی آزادی کے لیے جو انہوں نے صرف کیا اور جو انہوں نے تگ و دو کی اس کے اندر کچھ ایسے واقعات ہیں جو بہت ہی زیادہ کو غم غم زدہ کر دیتا ہے مثلاً وہ شروع سے ہی اس یعنی جہاد کرنے کے لیے کس طرح توانائی اور اپنی طاقت کو صرف کرتے تھے ہر ایک کی غلط بات پر اپنی آواز اٹھاتے تھے جہاں بھی کچھ غلط ہوتا اس کے خلاف اپنی آواز اٹھاتے اور اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے گویا کہ وہ اس برائی کو وہ اس غلط کام کو ختم کر کے ہی اپنی ٹھنڈی سانس لیں گے اس طرح کے واقعات ہیں اس کتاب کے اندر جس سے جسے پڑھنے کے بعد ایک زندگی کی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کیوں پیدا کیا اور اس سے کیا مقصود ہے اصل وجہ کیا ہے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر کام کو کریں خواہ وہ کسی بھی میدان میں ہوں کسی بھی کام سے جڑے ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا اگر مقصود ہو تب وہ جا کر وہ کام اور وہ زندگی کامیاب ہوتی ہے تو شاہ ولی اللہ نے بہت ہی تگ و دو کی اور ہر ایک ہر ایک انسان کے لیے جو مخلص اور جو دین کے یا جو ہندوستان کے معاملے میں ان کو صحیح لگا ان سے جا کر ملے اور انہوں نے بہت ساری پریشانیاں بہت سارے سفر کیے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے ان واقعات کو حضرت مولانا ابوالحسن علی حسنی الندوی نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے اور اسے پڑھ کر بہت ہی زیادہ مایوسی اور ایک جذبہ ملتا ہے کہ کام کرنے کا اور مایوسی اس وجہ سے کہ ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں اور تب موازنہ کرتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے کس طرح اس کنٹری اس ملک کو ملک کے لیے کام کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں